नमस्ते सर कह रहे थे कोई कार वार हो तो सेकंड हैण्ड में तो बताइये आप हमारे लिए कोई फैंसी हो बढ़ियाँ हाँ कोई फैंसी हो ओ बोलेरो हो या वो कोई हो बढ़ियाँ फ़ॉर फ़ॉर्चुनर का क्या रेट है कैसी क्या है कुछ बतायेंगे उसका ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म हमको लेना दो हज़ार ग्यारह नहीं दो हज़ार अट्ठारह की ही बताइये अच्छा क्वालिटी की लगभग मान के चलिए अरे एक एक डेढ़ लाख मान के चलिए इतना बोलेरो नहीं हो फ़ॉर्चुनर हो आल्टी हो एल्टो हो अल्टो हो तो ठीक है हमें तो ज़्यादातर पसंद है फ़ॉरचुनर ज़्यादा बढ़ियाँ है अरे तो बढ़ जायेगा ह्म्म म बढ़ जायेगा बजट हम बढ़ा के लगा देंगे ह्म्म दो दो लाख तक लगा देंगे वो नई कार पाँच तीन लाख में आ रही होगी ओ फ़ॉर्चुनर है अरे तो फिर कोई दूसरी दिखाओ कोई दूसरी बताओ वो यार वो पेट्रोल उट्रोल बहुत खाती है वो पेट्रोल बहुत पीती है अपने लिए चाहिए चलने के लिए सेकेंड में सेकेंड में फिर भी बहुत है चार पाँच लाख रुपैया सेकेंड में आएं नहीं ऐसा नहीं अरे तो ये ऐसा करिये ना एक मारुती आती है सुजुकी में हाँ वो पेट्रोल भी कम खाती है और रेट एक एक डेढ़ लाख रुपए में भी मिल जाएगी सेकेंड हैण्ड है ना वो ज़्यादा बेहतर है हाँ दिखाओगे बढ़ियाँ क्वालिटी की है नमस्कार